आङो गामि एबा नोगोर ओनसोलनि सावस्रि जोथोन दावबायनाय सोलोंथाय आरो गुबुन सरासनस्रा रोंगौथिफोरनि सोमोन्दै साबसिन खालामनो सरखारनिफ्राय गोबां मदद मोननो हास्थायो जेराव गामि एबा नोगोर ओनसोलाव गोबां जाबोर जोथोरफोरा सेवनानै थायो जायफोरा सुबुंनि देहायाव बिजानु एबा बेमार आजार सोयजिहोयो आरो बेजों लोगोसे दावबायनाय दावबायनायाव गोबां जायगायाव दावबायनाय रोखोमा एबा हान्थिनाय हान्थिनाय हान्था मेलाया मोजां नङा गोबां जायगायाव लामा सामाफोरा मोजां नङा बायनाय जिनाय बेनिखायनो बे लामा सामाफोरखौ आबुङै दाफुंना होनो थाखाय आङो सरखारनियाव गुरैयै खावलायहरो सोलोंथायनि बिथिंआवबो गोबां गामि ओनसोल एबा गोग्लैसोनाय ओनसोलफोराव सोलोंथायनि फसंथानफोरा एबा स्कुल कलेज फोरा गायसनजानाय जायाखै बेनिथाखायनो जिहेथु बे स्कुल कलेज फोरा जोबोद इम्प'रटेन्ट मानसिनि थांना थानायनि थाखाय आरो जिउखौ गोजोनै दैदेनलांनो थाखाय एबा इयुन जिउखौ मोजाङै दैदेनलांनो थाखाय बेनिथाखायनो आङो स्कुल कलेज गामि ओनसोलफोर एबा रुरेल एरिया फोराव गायसनहैनो थाखाय सरखारनियाव मोनसे रिकुवेस्ट खालामो एबा खावलायहरनाय थाबाय आरो